सारे पैह्ले अस रुट्टी बनाने आं बनाईयै ते फिर अस सारा परिवार कट्ठे होन्ने आं कट्ठे होईयै फिर अस सारे जने थालियें च रुट्टी पाईयै रक्खने आं फिर अस मालक दा शुकर करने आं कि शुकर ऐ मालकै साह्नू रुट्टी दा ग्राह् मिला दा ऐ बिच्च बचारे लोक बच्चे ऐसे होंदे नै जिनेंगी रुट्टी निं थ्होंदी रुट्टी वेस्ट निं करनी चाही दी उन्नी गै पानी चाही दी जिन्नी खाई लैए बंदा इत्थें लोग गरीबें दे बच्चे बाह्र सड़कें पर बचारे फिरा दे होंदे नै रुट्टी दे ग्राह् वास्ते कि साह्नू रुट्टी देओ साह्नू कुश खाने वास्ते देओ फिर एह्दे बिच्च न होर मतलव कि जेह्ड़ा साढ़ी रुट्टी बची जंदी ऐ ओह् अस जां गरीबें गी दान करी ओड़चे जां फिर जेह्ड़े बचैरे लोग शड़कें पर फिरा दे होंदे नै उनेंगी देई ओड़नी चाही दी ऐ इ'यां वेस्ट निं करनी ब्याहें शादियें च अस जन्ने आं लोग किन्नी किन्नी रुट्टी सुटदे नै खराब करदे नै इ'यां निं करना चाही दा रुट्टी दी किमत समझो रुट्टी इस्तेमाल उन्ना गै करो जिन्ना मतलव के साढ़े कम्म आई जाए वेस्ट निं करनी रुट्टी